दाखालि बावैसो आं गथ'फोरनि बिजाब अनलाइनाव बिहरदोंमोन मानोहोनोब्ला आं गथ'फोरनि बिजाब फरायनो मोजां मोनो फरायनो मोजां मोननायजों लोगोसे आं गोबां खुसिबो जानो हादों